गुजरात जे सूरत शहर में ॾाढा सुठा सुठा घुमण जे लाइ स्थान आहिनि जीअं असां पार्क में वञूं त ॾाढा सुठा सुठा पार्क हिते ठहियलु आहिनि त वाटर पार्क आहे जीअं असांजे एडवैंचर पार्क आहे अमेजिया पार्क आहे वाटर पार्क आहे हिते वञी करे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे चिड़ियाघर में असांजो नेचर पार्क थी वियो ऐं घणेई अहिड़ी तरह छा घुमण जा असांजा हिते गुजरात सूरत में शयूं आहिनि की हुते वञी करे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे मनोरंजन जे हिसाब सां ॿारनि के हिसाब सां चाहियूं त हिते घणेई अहिड़ा बीच आहिनि टू मच बीच थी वियो सुवाली बीच थी वियो बाक़ी गुजरात शहर में सौमनाथ मंदरु आहे पंहिंजा उते बि घणेई तरीक़े जा पार्क गार्डन्स वग़ैरह ठहियलु आहिनि द्वारका में थी वियो अहमदाबाद आहे हिननि में बि ॾाढा पार्क ऐं वाटर पार्क आहिनि त गुजरात शहरु ॾाढो सुठो आहे ऐं हिन में ॾाढा पर्यटकनि ॾाढा मतिलबु घुमण जे हिसाब सां ॾाढा ॾाढी शयूं आहिनि